हैल्लो ए तुस ए इत्थोआं बोल्ला ने डेरी दे मालक ए आऊं इत्थोआं बोल्ला नी मंगा दा तैं मैं लोड़दा हा थुह्ड़ा देआ ओ पनीर तैं भला कोई केह् रेट शेट ऐ थोह्ड़ा कोई सस्ता थ्होई जंदा हा ते चलो खरा हा चलो थोह्ड़ा घट कर लैगे तां आऊं कोई कुसे जाकते भेजगी तैं तुस देऊड़ेओ सस्ता होग चलो तां असैं किट्ठा लैना कोई असैं खरी खरी ते ओह् ऐ ओ ऐ महा ओ ऐ स अग्गै आवा दे नी कर्याचौथ तैं चलो राती फ्ही होंदा के सरगिये च किश खाने खुने ते फ्ही राती बी जिस बेल्लै बर्त तोआरना तै किश बनाई लैगे ते जाकत कुड़ियें बी खुश होंदे चलो पनीरे शनीरे किश चीज होए तां खरी खरी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ तां कोई नी अ'ऊं भेजगी बंदा संझै लै खरी नी ठीक ऐ बाय ओके